हमरा सबके बहुत सड़कके समस्या छै बिजली भी कभी कभी ट्रबुल रहै छै आओर स्वास्थ केन्द्र भी अच्छा सुचारु रूप से काम नहि करै छै आओर टेलीफोन जे यऽ एकर टॉवरके बहुत कमी रहै छै आओर समस्या दिन प्रतिदिन ठीके ठाक रहै छै कभी गड़बड़ो भए जाइ छै लेकिन हमरा सबके सिंचाइके रूप से नहरके पानिके भी व्यवस्थामे गड़बड़ी छै ओहि नहर से सिंचाइ नहि होइ छै फिलहाल आओर सब आओर अच्छ इसकुल नहि छै कि जे बाल बच्चाके पढ़ै खातिर जे व्यवस्था हुए एकर बाद इसकुल जे छै अच्छा होना चाही शिक्षामे आओर ओकराबाद फेरो गाड़ीके बहुत समस्या छै एकरा लिए जे छै खेती समन्धी से कहुना कहुनाके टुकधुम टुकधुम जीवन रोटी यापन होइ छै एकरा लिए जे छै बहुत प्रोब्लेम छै आओर दिन प्रतिदिन महँगाइ भेले जाइ छै जेकरा कारण लोक बहुत समस्या सँ जुझि रहल छै आओर बिजली जे छै समस्या मिलाए जुलाए कऽ ठीक ठाक छै एकरबाद एयरटेल जे यऽ बढ़िऑं काम करै यऽ जिओ के नेटवर्क तऽ साफे नहि काम करैया

काम करैया आओर एहि सऽ बहुत समस्या जे जे जिओ लेलकया ओ पछताबैया एयरटेल बढ़िऑं काम करैया अभी फिलहाल बहुत आदमी गाँव घरमे बहुत लाचारी छै जेकरा चलते लोक खर्च बैढ़ि गेलैया लेकिन आमदनी घैटि गेलैया मिडियम क्लासके लिए मिडियम क्लासके लिए बहुत आमदनी ओकरा घैटि गेलया एहि खातिर ईसब चीज देखना चाही एकरा लिए जे छै घर दुआरि लोक समस्यामे लीन रहै छै

स्वास्थ केंद्र हमरा आरके साफे बेकार यऽ कोनो तरह के ईलाज बढ़िऑं